عام طور پر میرا معمول ہے فجر کی نماز کے بعد صبح کے وقت سب سے پہلے میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں وہ صرف دوڑنے کو پسند کرتا ہوں اور دوڑنے میں مجھے تقریباً ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً گزرتا ہے اور اس کو میں یہ معمولی طور پر نہیں لیتا ہوں بلکہ مستقل طور پر مستقل مزاجی کے ساتھ میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ صبح ورزش کی جائے صبح دوڑا جائے اس سے صحت مند بھی انسان رہتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے کھانا پچنے میں بھی آسانی ہوتی ہے ایسے ہی ہمارے جو عضو ہیں ہمارا جو بدن ہے بدن کا ایک ایک عنصر ایک ایک عضو جو ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے اور دوڑنے کے لیے مجھے سب سے چیز جو حوصلہ مند دیتی ہے وہ یہ دیتی ہے تاکہ میرے بدن کے اندر قوت ہو میں اپنے بچوں کی اپنے ایمان کی اور اپنے دیش کی حفاظت کر سکوں